हेल' मा खालामदों नोंलाय नों मा औ खोनायाखै अ मा खालामबाय थादो ए ओइ आङो ओरैनो फन हरदोंमोन मा होनो मोनसे बाथ्रा सोंनो जोंहा माबा न' लुनो नागिरदोंमोनहाय दा मा मा खालामब्ला मोजां जागोनबा फार्स्टआव औ ओइ बारा फैसाबो गैया नालाय आसाम टाइपखौनो लुगोन जाहा बे दुब्लिनि हायावनो न' लुसिगौमोन आरो माबायदि औ बेसांसो थांगोन बा खरसफोरा इथाफोर बायनायाव नोंसोर आइडिया दंब्ला खिथाहरसं

औ

औ जानो

औ माने अ ट्राक हिसाब लायो खोमा बाला अन्थाइफ्रा औ ए होमब्लालाय ट्राकसे लाबोब्ला बेसां जाहैगोनबा औ मोजां सावनायब्ला आरो औ

फाखानि लुखानाय नालाय बेखायनो सिमेन्ट खम जाब्ला आरो गावोना थाबनो मोजां जाया बाला अन्थाइ मोजां लगायनाय नङाब्ला आरो न'आ मोजां जाया नालाय औ बिखौनो नोंसोर लुबाय थानायखाय सोंना नायदोंमोन माबायदि होननानै लुफेरिखाय आइडिया मोनाखैना दे होमब्ला दोनसै दे अ दे औ दे